हलो सर मां हिकु पंहिंजो ऑडर विधो हुओ पहिरीं जुलाई ते ऐं हुनजो डिलीवरी टाइम मूंखे ॾिखारे पियो तव्हांखे पंजी जुलाई ताईं पहुची वेंदो पर हुन ॾींहुं ते ऑडर आयो न ॿिएं ॾींहुं ते बि ऑडर न आयो हेॾा ॾींहुं थी विया आहिनि तव्हां हुन ऑडर खे हेॾो देर देर था कयो ऐं मुंहिंजो हुन ॾींहुं ते पंजी जुलाई ते मुंहिंजो फंक्शन हुओ ऐं उहो मां हुन फंक्शन ते उहा ड्रेस न पाए सघियमि हेॾी देर करण सुठी सुठो न आहे ऐं मांखे हाणे हेॾी सर्विस मूंखे सुठी न लॻी हिनजी डिलीवरी बिल्कुलु बि न फ़ास्ट आहे मां फास्टट्रेक ते विधो हुओ तॾहिं बि मूंखे उहा टाइम ते कुझु न मिलियो ऐं मां रिक्वेस्ट बि विधी कम्प्लेन बि विधी रिक्वेस्ट करे मेल में तॾहिं बि हुनजो कोई जवाबु आयो नाहे अञा ताईं ऐं मूंखे हेॾी ख़ार थी लॻे ऐं हाणे मूंखे हिन साइड तव्हां मां पंहिंजे घरनि वारनि खे ऐं पंहिंजे ऐं सहेलियुनि खे बि मना थी कया कि हिन ते हाणे खां कोई बि परचेस न कंदो क्योकि हेॾी देर कंहिं हिन ते बि न लॻंदी आहे कंहिं अगरि तव्हांखे देर थिए थी त तव्हां असांखे पहिरों ई ॿुधाए छॾियो कि इहो तव्हांजो न ईंदो त असां ॿिएं हिन था परचेस कयूं पर तव्हां अञा ताईं मूंखे हुनजो इहे बि न ॿुधायो अथव त तव्हां मूंखे सीधा सवा मुंहिंजा पैसा वापसि ॾियो ऐं मूंखे सफ़ा बि सर्विस सुठी न लॻी